मां वैसे कोई बि रोटी ठाहींदी आहियां त उहा ॾाढो तकिड़ी ठाहे वठंदी आहियां रोटी कुझु बि रोटी हुजे मूंखे अधु घंटे या मुनो घंटो मस लॻंदो आहे मां फटाफट करे वठंदी आहियां चाहे फुलिका पचाइणा हुजनि दाल चांवर करिणा हुजनि या भाॼी फुलिको करिणो हुजे मां अधु मुने घंटे में तकिड़ो ठाहे वठंदी आहियां हिकु ॾींहुं मूंखे इछा थी की मां अॼु मलाई पनीर ठाहियां मलाई कोफ़्ता वारो पनीर ठाहियां त मां चयमि छो न ठाहिया मां यूट्यूब मां कढी ऐं ठाहींदी वयमि मलाई पनीर त उन में एॾा सामान लॻनि पिया ॾही बेसणु हे हो सभु पहले मां सामानु सॼो इकठो कयो उन जे करे सॼो सामानु पंहिंजे सामने रखी उन खां पोइ उन में हुई अदरक लहसुन जी इहा पेस्ट उहा कठी कई पर इहो बसर जी पेस्ट इहे सभु पीसियूं वरी टमाटो पीसियो इहे सभु विझी करे पहले मां ग्रेवी ठाही उन ग्रेवीअ में वरी ॾही वही विझी विधमि पर थोरी सी मलाई ग्रेवीअ में बि विधमि त इहे कंदे कंदे कंदे ऐं मूंखे हेॾो टाइम लॻंदो हुयो इन मलाई कोफ़्ता पनीर ठाहिण में एॾो टाइम लॻंदो वियो वरी आख़िरी में बेसण में ॿोड़े करे थोरो इहा पनीर तरियमि वरी ग्रेवी व्रेवी सभु ठही वई वरी पनीर विझी करे सॼो सभु रोस्ट कयोमांसि सुठे सां मिलाए विलाए करे वरी थोरी देरि इहा अंदरि टहिकाइण लाइ टहिके टहिके वरी आख़िरी में जंहिं महिल ॾिठमि की भाॼीअ जो कलर वलर थी वियो आहे सुठे सां पोइ लूणु मिर्च हैड मसाल्हा धाणा तेज़ पतो वग़ैरह सभु विधो पर उन खां पोइ वरी मूंखे लॻे पियो की न मलाई बि विझिणी आहे इन में मलाई पनीर ठाहियो आहे त मलाई कोफ़्ता त पोइ उन में मलाई बि थोरी विधीमांसि मथां बढ़िया करे ऐं वरी इहो पनीर थोरो घिसे करे विधोमांसि उन खां पोइ असां थोरी देरि वरी रोस्ट करण लाइ रखी छॾियोमांसि उन खां पोइ भाॼीअ जो कलर वलर जंहिं महिल ढकु खोलियो त छा त भाॼी ठही वई त पूरो खोलियमि भाॼीअ जो कलर एॾो मस्तु पर टाइम एॾो लॻी वियो की जेतिरो मां सोचियो न हूंदो उन खां वधीक ई टाइम लॻी वियो पर भाॼी एॾी ज़बरदस्तु ठही वई की छा ॿुधायां पा भाॼी ॾाढी मस्तु ठही पर टाइम बि एॾो लॻो की मां सोचियो ई न हो की इन खे की मुंहिंजो अधु मुने घंटे खां वधीक इन में टाइम लॻंदो पर इन में त कलाकु ॾेढि कलाकु लॻी वियो पर भाॼी जेकी ठही टेस्टी खाइण में मज़ो अची वियो वरी मां इन सां गॾु भाॼीअ सां गॾु नान रोटी पचाई मैदे वारी खाइण में ई मज़ो अची वियो पर चार थिया रोटी कंदे कंदे ॿीं बजे वेठी हुयमि रोटी करणु भाॼी करणु मूंखे चार थिया कंदे कंदे रोटी पर भाॼी करण में जंहिं महिल खाधमि सभिनि सभिनि चए मज़ो अची वियो मज़ो अची वियो मुंहिंजे लाइ राति जे लाइ बि इहे भाॼी रखी छॾिजें मां राति जो बि इहा ई भाॼी फुलिके सां गॾु खाईंदमि मूंखे ख़ुदि एॾो सुठो लॻो की मां एॾी बढ़िया भाॼी ठही पर टाइम लॻो पर मलाई कोफ़्ता पनीर छा त ठहियो हुयो एॾो मस्तु मज़ो अची वियो भाॼी ठाहिण में ॾाढो मज़ो अची वियो